अगर मैं मेरे राज्यों की ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोग रहते है वो है एक जयपुर मतलब जयपुर में इतना ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर जगह ही नहीं और लोग रहने के लिए वहाँ पर बहुत छोटे छोटे जगह पर लोग रह रहे है मतलब अभी भी रह रहे है मतलब छोटे छोटे जगह पर वो वो छोटे छोटे जगह पर खुश होकर रह रहे है लेकिन मुझे लगता है कि भीड़ भरे शहर में जो मैं पॉज़िटिव है मैं वो पहले बता देती हूँ क्योंकि पा जो भीड़ भरे शहर में जो रहने जो रहते है जो लोग उनके पज़िटिव क्या है वो जो बच्चे होते है मतलब शहर में जो बच्चे होते है वो शिक्षा गत की माध्यम से बहुत अच्छा पढ़ते है मतलब जो पाठ जो वही में दिया जाता मतलब वाही खाता में तो जो पाठ दिया जाता है वो सब वो बहुत अच्छे पढ़ता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा अच्छा इस्कूल है ज़्यादा अच्छा ट्यूसन है वो बहुत अच्छे से पढ़ते है और वहाँ पर बहुत अच्छे से काम भी मिल पाता मतलब वहाँ पर कारखाने वगैरह है तो आप आराम से काम भी कर सकते है और वहाँ पर क्या होता है ना ज़्यादा खाने को बहुत जैसे सारी खाने को चीज मिलती है आपको पहनने के लिए बहुत सारे दुकानों की वहाँ पर होती है और वहाँ पर बहुत फेश्टिवेल वगैरह मतलब फेश्टिवेल वगैरह मतलब लाइट्स वगैरह जो हम दिखाना है दिखावा जी जो हम करते है ना वो करने के लिए आप शहर में बहुत ज़्यादा हो अगर मे नेगेटिव की बात पर आऊँ नेगेटिव अगर बोले तो जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे है तो उनकी व्यावहारिक गत जो संस्कार है वो नहीं है क्योंकि शहर में वो सोचते है क्या सोचते है मुझे पता नहीं लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा गलत है और हम हगर प्रदूषण की बात करें वहाँ पर इतना प्रदूषण होता है और वहाँ पर लोग इतना प्लाश्टिक यूज़ करते है आप बताओ मत मतलब अगर मे एक रास्ते में एक तरफ से दूसरी तरफ हमें जाना होगा हमें दस मिनट या पंद्रह मिनट इस तरफ मतलब खड़े होके वहाँ पर जाने में लग जाएगा ऐसा ही होता है मतलब इतना ट्राफिक वहाँ भरा रहता है अगर मैं वातावरण की बात करूँ वहाँ पर इतना गर्मी होता है मतलब गरम के दिन में इतना गर्मी होता है वहाँ पर ठंडी नहीं लगती मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं लगती बारिश बहुत बारिश होता है मतलब जो मतलब ख़तरनाक वाली बारिश जो बहुत लोग उसमें मर जाते है उनका देहान्त हो जाता है ऐसी वाली बारिश जो होती है वो वहाँ पर होती है और क्या होता है ना और दिक्कत की बात अगर मैं बताऊँ वहाँ पर बहुत लोग मतलब बीमार ही पड़ रहे है जैसे कि ठंड लग गई हो गया मतलब मक्खी से भर के जो मतलब बीमारी हो गया डेंगू वगैरह हो गया और जितना बीमारी दुनिया में है और उन लोगों को सारी बीमारी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण वायु है वो वायु उनकी शरीर में जाती है और ऐसे ही बहुत कुछ जो लेकिन वो ये सब गाँव में नहीं होता क्योंकि गाँव में जो शांत जगह है और गाँव में लोग शांति से रहते है और वहाँ पर जो हम वायु ले रहे है शरीर में वो फ्रेस होती है यहाँ पर ज़्यादा प्लाश्टिक हम नहीं यूज़ करते यहाँ पर सारे जगह पेड़ पौधे है लेकिन शहर में इतना पेड़ पौधे नहीं होते ये बहुत दिक्कत की बात है अगर सरकार ये करे कि वो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए तो इतना दिक्कत की बात नहीं होगी